हलो हरि ओम ठीकु आहियो तव्हां हा मूंखे आगरे मां अचिणो आहे ॾह ॿार आहिनि असांखे ॾह ॿार आहिनि आगरे मां अचिणो आहे जंहिं में टे चारि छोकिरियूं बि आहिनि ऐं मां बि गॾु अची अचेनि थो चा न तव्हांजो एग्ज़ाम आहे हफ़्तो हफ़्तो हफ़्तो हफ़्तो लॻंदो या ॾह ॾींहं लॻंदा हुनखे कुझु ॾह ॿार आहिनि ऐं हिकिड़ो मां पाणि आहियां मूंखे मुंहिंजी थोरी एज हीअं आहे हिन करे मूंखे जिते बि रहंदा त लिफ्ट हुअणु खपे या ग्राउंड फ्लोर हुजे बसि ठीकु है बसि ठीकु आहे ऐं ॿारनि जो भले कीअं बि तव्हां कयो ॿारनि जी सेफ्टी बि खपे हुन में छोकिरियूं बि आहिनि खाधे पी खाधे पीते जो खाधे पीते जो ठीकु आहे या त घणा कमरा आहिनि अच्छा ठीकु आहे वरी पंज का वेंदा जंहिंजो नंढो कमरो आहे हिकु कमरे में ॿ ॼणा ने हिसाब सां चई पंज उहा खपेनि ऐं हिकिड़ो कमरो मुंहिंजे लाइ

मूंखे त ए सी हलंदो ॿारनि जे लाइ जेको तव्हां ठीकु समुझो उहो ॾियो अच्छा अच्छा अच्छा पंज सौ पर डे चइनि ॿारनि जो हिन में न रहण जो ऐं खाधे जो हिन में ई आहे खाधे जो घणो थींदो ठीकु आहे ठीकु आहे अच्छा और जीअं बाथरूम वाथरूम जी फ़ेसिलीटी अड़े अटै कमरे में कमरे में अटैच बाथरूम आहिनि हीअं त चयो ही कंदो ॾाढो सुठो ॾाढो सुठो ॾाढो सुठो न त फिर अच्छा ठीकु आहे

ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे हिनजो टाइमिंग कीअं थींदो आहे ॿार जे करे ॿारनि बि चवनि था घुमण जो कल्ह असां निकिरनि था असां ओके जय झूलेलाल जैसा ठीकु आहे हलो सुठो हलो कमु

ॿियो कुझु न खपे बसि जीअं ॿार बि ख़ुशि थी वञनि कमु बि थी वञे ऐं सेफ्टी मिली वञे ऐं ज़िमेदारी जेकी आहे उहा पूरी पूरी थियणु खपे वाएफाए बि आहे वाएफाए आहे वाएफाए आहे ॿियो ॿियो

ॾाढो सुठो मां तव्हांखे ॿुधाइण थो चाहियां फोन करे ॿुधाइणु थो चाहियां या वरी चिठी मोकिलंदसि मां भई हीअं तारीख़ हीअं तारीख़ इहा ईंदसि न ॿियो कुझु ॿियो कुझु बि कया हल त पेमेंट कुझु अड्वांस करिणी आहे या पोइ अची करे कयूं ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे थियो टाइम थियो